सर तुसें कल जेह्ड़ी मिकी गड्डी भेजी ही उ'दी हालत इन्नी खराब ही मी अजें तगर समझ निं आ दा हा में उ'दे च बैठेआ कैह्ली सीटां उ'दी फट्टी गेदियां हियां फट्टी दियां हां शीशे टुट्टे दे हे टैर पंक्चर होई गेआ बिच रस्तै में दफ्तर पुज्जना हा अट्ठ बजे ते में उद्धर नौ साड्ढे नौ बजे पूज्जेआ दफ्तर आह्ले मिकी निक्खरी निक्खरी हालत खराब करी ओड़ी मेरी हून में केह् करां तुस दस्सो इक उबर दे चक्कर च इक गड्डी दे चक्कर च में अपनी नौकरी मुहानी ऐ तुस दस्सो हां मिकी इक कम्म करो अपनी सर्विस ठीक करो नेईं ते कस्टमरैं नस्सी जाना सारें दिक्खी लैओ अपना कम्म